जेह्ड़ा हैंड क्राफ्ट होंदा ओह् बड़ी किस्मां दा होंदा ओह् साढ़े ग्रांऽ च मैक्स पैह्लैं पैह्लैं ते बड़ा होंदा हा कि जियां कि लोग अपनी रोज़ी रोटी दा गुज़ारा बी एह्दे कन्नै बी थोह्ड़ी करी लैंदे हे जियां कि खजूर दे बूह्टे आई गे ओह् उंदे जेह्ड़े पत्तर होंदे उंदियां छाबड़ियां मतलब कि छाबड़ियां बनानियां जां फिर उं'दे कन्नै जेह्ड़ी ब्हारी होंदी ओह् बनानी होर फिर बड़ियां सारियां चीजां न जेह्ड़ियां लोग बनाइयै बनांदे होर मतलब काफी इंदे उंदे कन्नै काफी उनेंगी बैनिफिट्ट मिलदा ऐ जेह्ड़ियां कि घरै दियां मतलब कि आपूं मैह्नत मतलब जो बी हत्थें ने बनाइयै ओह् अग्गैं करनियां ओह् चीज अच्छियां बी होंदियां ही होर काफी मतलब काफी हद्द तक इयां यूजफुल होंदियां जेह्ड़ियां अज्जकल दियां मशीनी चीजां न उं'दे शा ता अच्छियां हा होंदियां हा होर एह् ऐ कि उं'दे कन्नै असेंगी एह् होंदा हा कि साढ़ा कुसै बी चीज़ कन्नै नुकसान नी होंदा हा ओह् अच्छा मतलब बने दा रैंह्दा हा होर एह् ऐ कि हैंड क्राफ्ट बड़ी किस्मां दा होंदा जियां कि जियां कोई आई जंदा जियां कोई आ आ अपने जियां कि घर किसे जाने दे इ'न्नो इन्नियां चीजां बनाई दियां जियां झूमर आई जंदे होर बी चीजां जेह्ड़ियां कोई कोई बी डैकोरेशन दा समान जियां गुलदस्ते बगैरा बड़ियां बड़ियां होर अच्छियां अच्छियां चीजां होंदियां जेह्ड़ियां हत्थूं बनाइयै लोग मतलब ओह् करदे बड़ा अच्छा रैंह्दा ऐ होर गौरमैंट ने इ'नें चीजें गी मतलब कि इं'दे पर ओह् रक्खी दी मतलब काफी ओह् कीते दा ऐ कि इ'यां स्पोर्ट कीता दा कि इं'दे ओह् आइयै करी सकन जियां कि इक विश्वकर्मा बिशकर्मा आह्ली स्कीम चली दी ऐ गोरमैंट दी जेह्दे च जियां अगर कोई कोई कपड़े सींदे ओह्दे ताईं उ'नेंगी केह् आखदे करियै उ'नें लोन बगैरा मिलने जां कुछ बी अपना अगर कोई बी बिजनेस होंदा जियां घरै दा जियां कि अग्गैं बधाना चांह्दा ऐ ते उसी एह् ऐ कि ओह् उसी मतलब कि गौरमैंट दी तरफ दा पूरी मदद मिला दी ऐ के ओह् अग्गैं इ'यां इस अपने अग्गें बधाई सकदा ऐ होर एह् ऐ कि जियां हैंड क्राफ्ट दा जेह्ड़ा ओह् ऐ एह् इक अच्छी चीज़ ऐ मतलब कि मशीनी चीजां काफी ओह् ऐ कि उं'दे च जियां जियां खजूर दियां ओह् करदे छाबड़ियां बगैरा बनाने आं ओह् किन्नियां मजबूत होंदियां अज्जकल जियां अस मशीनी चले दे टब्ब बगैरा इ'न्ने उं'दे दिक्खेआ जा तां उं'दी मतलब कि इक ते ओह् मैंह्गियां बी बड़ियां होंदियां होर ओह् खतम बी जल्दी होंदियां जानि के ज्यादा ते उं'दा कोई इ'न्ना कोई फायदा नी होंदा पर पर जेह्ड़ी अगर हत्थों दी बना दी चीज़ होग ओह् साढ़े ताईं मतलब बड़ी अच्छी होंदी होर मतलब कि बड़ी मैंह्गी बी नी मिलदी होर एह् ऐ कि ओह् मतलव कि ओह्दे कन्नै एह् ऐ कि कुछ बी जियां पर्यावरण गी नुकसान बी नी जियां प्लास्टिक दी चीज़ होंदी ओह् मतलब कि अगर जियां ओह् प्लास्टिक मतलब भज्जी टुट्टियै खराब होई जा ते ओह् अग्गें फिर अस इ'यां सुट्टदे जेह्दे कन्नै कि साढ़ी पर्यावरण गी मतलब कि नुकसान होंदा अगर अस जियां घरै दियां छबड़ियां बगैरा जियां बौंखरां बगैरा लैन्ने ओह् जेह्ड़ियां खजूर दियां होंदियां बनी दियां जां फ्ही कोई चीजां दियां बनी दियां न ओह् ते इक ते होंदी कि इक मजबूती दा कम्म हत्थ दा बने दा कम्म ओह् इक ते चलदियां बी बड़ियां दूजा एह् ऐ कि मैंह्गियां बी नी ते त्री त्री गल्ल कि जियां कि ओह् खराब बी होई जान ते असें सुट्टियै ते ओह्दे ने बी कोई नुकसान नी होंदा ऐ एह् ऐ बाकी जियां कि हून एह्दे कन्नै जेह्ड़े गरीब लोग न उ'नें बी बड़ी मदद मिलदी ऐ जियां गौरमैंट इन्नियां इन्नियां अच्छियां अच्छियां स्कीमां ला दी जियां कि अग्गे उं'दी मतलब करियै जियां कि कोई ग्रुप बनाई दिंदे जियां कि ओह्दे च अस एह् करी सकनें कि जियां बड़े सारे ग्रुप होंदे न कि अहें ओह् करदे ना कि इं'दा कम्म करना ते ओह् फिर अग्गें जाइयै मतलब कि ओह् ते अगर कोई लोन लैना चाहे ते ओह् करी सकदा ते जां फिर चीजां बनानियां ते उ'नें बेचना अग्गें उं'दै कन्नै एह् होंदा कि साढ़ी बेरोज़गारी खत्म होंदी ऐ जियां कि मुड़े ते चलो कुछ न कुछ करदे जेह्ड़ियां जनानियां होंदियां ओह् अपने अपने पैरा उप्पर खड़ियां होई सकदियां न होर अग्गें उनें अपने पैरा उप्पर ओह् कुसै उप्पर ओह् डिपैंड नी रौंह्दियां न इस चीजें कन्नै क्योंकि अगर कोई कोई होंदे ऐ कि जेह्ड़े घर दे मतलब बाह्र नी भेजदे कि कोई जनानी कुड़ियें गी हां एह् बाह्र नी जाई सकदियां एह् नी करी सकदियां ओह् नी करी सकदियां पर एह् चीजां मतलब हैंड क्राफ्ट ते अपने घर बैठियै करी सकदियां और जेह्दे कन्नै बड़ी फायदा मिलदा ऐ होर अग्गें जाइयै मतलब कोई अपना अगर कम्म अच्छे तरीके न करन अग्गें एह्दे कन्नै उं'दा बिजनेस बी अग्गें चली सकदा ऐ होर गौरमैंट इ'न्नी ज्यादा इं'दी हैल्प करा दी ऐ कि इ'न्ने लोन बगैरा लैने दे बिशकर्मा दी जेह्ड़ी स्कीम ऐ ओह् बौ बड़ी बड़ी ज्यादा अच्छी ऐ जेह्दे कन्नै जेह्ड़े शायद मतलब कि शायद जियां आई गे कि नाई बगैरा धोबी बगैरा उ'नें बी इस चीज़ दा फायदा पर जेह्ड़े सलाई बुनाई पार्लर दा कम्म करदे उ'नें बी काफी हद्द तक बैनिफिट मिले दा ऐ